जी बेगुसराय जिले में खास कर भारत के जो कृषि प्रधान क्षेत्र है बेगुसराय जिला भी उसीके अंतर्गत अता है जहाँ हमारे कृषि बाहुल क्षेत्र होने की वजह से सभी किसान अपने अपने ढंग से सभी तरह की फसलें बर्ष में कई तरह के फसल उपजाते हैं जिसमें अधिकतर गेंहू दलहन मक्का सोयाबीन वगैरह वगैरह सब तैयार करते हैं और अव्वल दर्जे में उनकी खेती होती है साथ साथ हमारे किसान लोग भी पशु धन में भी अधिक रुचि दिखाते हैं खास करके हम लोग का मुख्य जो नस्ल है देशी गाय देशी गाय को अब हम व्यावसायिक दृष्टिकोण से पीछे हटाते जा रहे हैं और जर्सी गाय को अपनाते जा रहे हैं जर्सी गाय में हमारे भारतीय नस्ल में जो गुणवत्ता है वह गुणवत्ता में कमियाँ आती दिखाई पड़ती है लेकिन लोग व्यवसाय में उतर गए हैं तब भी संतोष जनक किसान को इसमें लाभ न मिल पाता है इसमें और भी कुछ आंतरिक कारणे हैं सरकार भी इसपर खूब पूर्ण रूप से सहयोग नहीं कर पा रहे हैं जिससे दोनों को परेशानी होती है ग्राहक को भी और उत्पादन कर्ता को भी यों तो सही क्षेत्र को अगर हम देखते हैं तो शहर शहरी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र हमारे बेगुसराय में कई तरह के औद्योगिक संस्थान हैं जिसमें ये भारत लेवल पर इसका नाम फैला हुआ है हमारे बरौनी रिफाइनरी ये थर्मल ये कार्बन फैक्ट्री और भी कई तरह के उतपादन क्षेत्र हैं जो हमारे बेगुसराय का नाम रौशन करते हैं और इस तरह से हम लोग मिला जुला करके सब ठीक हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे विद्यार्थी अभीभावकगण काफी मिल जुल कर करके इसको प्रोत्साहित करते हैं हमारे क्षेत्र से बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर कार्यरत बहुत पदाधिकारी भी हैं जो हमारे देश को नाम रौशन करने में ऊंचा करने में आगे रहते हैं हमारे इस बेगुसराय धरती को राष्टकवि दिनकर की धरती के नाम से भी ज़्यादा विख्यात है जो हमारे ऐसे सपूत जन्म लिये हैं जिनने बेगुसराय का नाम रौशन किया है और भी कई ऐसे हैं जो हमेशा बेगुसराय का नाम ऊंचा रखा है